संनायनि सिगां मैगंफोरखौ हानानै सुनानै लाबाय नाफोरखौ सायनानै सुग्रोनानै लाबाय बेददफोरखौ आरो बानलुफोरखौ सिंखावनानै लाबाय सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुरफोरखौ जिरनानै देनानै लाबाय जिरा मस्ला आमफ्राय दावदामाव अर सुनानै साराइ जानबाय साराइ जान्नानै थाव सेरनानै बानलु सामब्राम होनानै संबाय